जी हाँ मैंने अपने कॉलेज में ड्राॅइंग में सीखी थी और मैं किसी अच्छे कॉलेज और कोर्स के बारे में बहुत तरीक़े से जानता हूँ मैं निर्मल कॉलेज से बी एड किया हुआ हूँ यह कॉलेज बहुत ही अच्छा है और बी एड कोर्स कोर्स के लिए यह एक नंबर राजस्थान का कॉलेज है इस कॉलेज में कलाकारों के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और ये कॉलेज कलाकारों के लिए भारी मात्रा में मददगार साबित हो रहा है क्योंकि इस कॉलेज से हर साल बहुत सारे कलाकार अपने कला का प्रदर्शन कर करते हैं और मेहत्वपूर्ण प्रदर्शनियों में भाग लेते हैं और वो अपना प्रथम स्थान भी प्राप्त कर ले करते हैं हमारा अपने करियर के लिए बहुत लक्ष्य और आकांक्षा है जिन्हें प्राप्त करने के लिए हम ने एक नियमित तरीक़े से प्लैन बनाया हुआ है